गथ'फोराथ' एरैनो थानाय समाव बांसिनानो गेलेनो मोजां मोनो सोरबा सोरबा बिदिनो साफा सानै दं आरोना मोसानि मोजां मोनग्रा थेवबो बांसिन गथ'फ्रानो आन्दै समाव जाय गेलेनो मोजां मोनो आंबो आन्दै समाव जाय बेराद गेलेनो मोजां मोनो मोन आङो बिदिनो आङो गामिआव उन्दैफोरजों गेलेहैफानायाव माने उन्दैफोरनि आंनो लोगोफोरजों आरोना गेलेहैफानायाव फोथार दंमोन जोंनि गामियाव मोनसे बिराद गिदोरनो बेयावहाय जाय गेलेनो थाङोमोन आं गेलेनो थाङो आङो बिमाजों एखनबा मोनानायाव थाब फैदनो रोङाबा बुजायोमोन आङो उन्दैआव आजां गाजांनो बिदिनो मोजां मोनोमोन आं काबादि गेलेयोमोन जोङो ओमफ्राय कलिकाता होननाय मोनसे गेम दं बेखौ गेलेयो आमफ्राय खै खै होननाय खैखौबो गेलेयोमोन आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आह दारिया फान्था बिदिनो ओमफ्राय हाखर खिखर गोदोनि गामफोर दे बेफोरो दाथ' बेफोरखौ आं नुनो मोनला ओमफ्राय मोनसे गेम दंबावयोमोन आइस क्रिम बे मानसिखौ गं होनानै बारलायलायनाया बेफोर गेमफोरखौ गेलेनो बिराद मोजां मोनोमोन आङो ओमफ्राय आङो बिदिनो उन्दै समावजे गेलेनो थाङोमोन गेलेनो थांनायाव आङो जै मोननानाय सान हाबैनि सिगांनो नआव सौफैयाबा आयजोंजे आङो लावथि लानानै थांनानै होसोनानै बिदिनो बुजायोमोन आं मेल्ला बुजादों आं आन्दै समाव बे गेलेनायनि थाखायनो बेखायनो आन्दैफ्रा बांसिन गेलेनो मोजां मोनो एसेनोसै